بات کر رہی ہوں ہو جائے گا فائو تھاؤزن ہو جائے گا ہان جی فیشیل ہو جائے گا ساڑھے سات سو کا

تھریڈنگ ہو جائے گی ساڑے چار سو کی اب تو نہیں ہو پائے گا کل چار بجے کے آس پاس آئیے گا آپ صبح آ جائیے گا پھر

گیارہ بجے نئی نئی سب ٹھیک ہے یہاں پر بھی بالکل ویسا ہی ہوگا آپ کا کرشمہ راوت والا سب ہو جائے گا نہیں ہو پائے گا نو میم نہیں ہو پائے گا دیجیے گا ٹین تھاؤزن ایٹ ہنڈریڈ